असांजे घर में नल जो पाणी त ईंदो आहे पर पाणी सफ़ा न ईंदो आहे ऐं पाणी सॼो ॾींहुं बि न ईंदो आहे पाणी जेतिरी देरि ईंदो आहे कंहिं मल ई सफ़ा ईंदो आहे न त पाणी अहिड़ो गंदो आहे की असांखे घर जा कम करण में बि इलाही दिक़त थींदी आहे ऐं पीअण जो पाणी त असांखे ॿाहिरियो ई घुराइणो पवंदो आहे पैसनि सां पाणी मिलण में एतिरी दिक़त थींदी आहे की कॾहिं कॾहिं त पाणीअ में अहिड़ी बांस ईंदी आहे कि असांखे नल बंदि मोटर बंदि करणी पवंदी आहे की असां पाणी भरे ई न सघंदा आहियूं हेॾी परेशानी थींदी आहे बिना पाणीअ जे इन घर में साफ़ सफ़ाई थियणु करण लाइ या कपिड़ा धोइण लाइ असांखे पाणी साफ़ सफ़ा इलाही घटि मिलंदो आहे अॼुकल्ह पाणीअ जी एॾी दिक़त थी पई आहे कि कुझु चई नथा सघूं पहिरियों ज़माने में लेडीस मायूं कूअनि तो पाणी भरे ईंदियूं हुयूं नदियुनि तो पाणी भरे ईंदियूं हुयूं हाणे असांखे नल जी सुविधा मिली आहे पर उनमें बि असांखे हाणे पाणी हेॾो गंदो थो अचे की असांखे सम्झ में न ईंदो आहे की कीअं घर जा कमु थियनि पाणी पीअण जो कीअं असांखे मिले सफ़ा असांखे ॾाढी दिक़त थींदी आहे पाणीअ जो बिना कोई गुज़ारो बि न आहे रोटी ठाहिण लाइ कपिड़ा धोइण लाइ बासण मलण लाइ सभु शइ जे लाइ पाणीअ जी ज़रूरुत पवंदी आहे पर पाणी एॾो गंदो ईंदो आहे कि असांखे सम्झ में न ईंदो आहे की असां घर जा कम कयूं कीअं पर पाणी सफ़ा थियण करण जी ज़रूरुत आहे की पाणी सफ़ा अचणो खपे बिना पाणीअ जे असां जीवन कीअं कटंदासीं इहो ई न सम्झ में ईंदो आहे